मुंहिंजी पसंदीदा बाइक रॉइल एनफील्ड आहे थ्री फिफ्टी सी सी और मां वटि उहा आहे मुंहिंजी सुपिननि जी बाइक बि उहा ई आहे ऐं मुंहिंजी आइडिया सां त इहा ई बाइक यात्रा जे लाइ ॾाढी सुठी रहंदी आहे ट्रैवलिंग में छोजो हिन गाड़ी जा सस्पैंशन वग़ैरह ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि बैलेंसिंग सुठी हूंदी आहे हाइवे ते ड्राइव करण में कंफर्टेबल रहंदी आहे थोड़े स्पीड वधीक हुजे थोरे घटि हुजे हर शइ में हिन जी बैलेसिंग ॾाढी बढ़िया हूंदी आहे ऐं मूंखे पंहिंजे पाण खे त इहा गाॾी ड्राइव करण में ॾाढो मज़ो बि ईंदो आहे सुठी बि लॻंदी आहे जीअं उन जो नालो आहे रॉयल एनफील्ड तीअं ई उहा गाॾी बि आहे कंफर्टेबल ऐं ॾाढी स्मूथ हिन लाइ मां त इहा ई हलाईंदो आहियां और हिन ई गाॾी खे मां ॿियनि खे बि रेफर कंदो आहे की तव्हां रॉयल एनफील्ड वग़ैरह जहिड़ी ई गाॾी वठो